हमरा पेन्टिंग करैक समयमे बहुत अवरोध आयल छल आओर ओ समय दसमामे जखन हम छलहुॅं तखन बहुत अवरोध आयल छल ओकरा हम कहुना पार केलहुॅं आओर ओहो ओहे पार केलासँ अखनो धरि हम पेंटिंग करैत छी आओर नीक पेन्टिंग कऽ रहल छी जाहिसँ समाजमे हमर पेन्टिंग कऽ बहुत प्रशंसा होइत अइछ